हेलो

दाँतमे दर्द रहैत छै ओकरो कोनो उपाय बतैए हाँ दाँतमे बीमारी नहि हुए ओकरा लऽ की करना चाहिए

दाँत टनकै हइ एकरा बास्ते की करना चाही मुँहमे पैड़िया ई सभ दाँतमे जे पकड़ि लए छै गन्ध आबैत छै ओकरा बास्ते की करना मे ब्रश कितना बार करना चाहिए दिनमे हूँ आ ब्रश अच्छा होइ छै कि दतमनि नफे फूट किछु ठण्डा गरम खाइर बाद दाँतमे कनकनी होबे लागैत छै ओकरा लए की करबै आ दाँतके बीमारी नहि हुए ई वास्ते की करिऐ अच्छा ठीके छै